जेकर में अपनी गल्ल करां ते में अपने आप गी कवि आखने च संकोच बी करङ पर बाकी आह्ले आखदे न कि तुस अच्छा लिखदे ओ मेरी सारें कोला पैह्ली पसंद जेह्ड़ी ऐ ओह् गज़ल ऐ पर में कविता बी करना गीत बी लिखना होर आलोचना बी करना मते हारे पुस्तकें च मेरे आलोचनात्मक लेख बी छपे दे न मेरी इक्क कताब ऐ मौन लकीरां कविताएं दी ओह्बी छपी चुक्की दी ऐ उस आस्तै मिगी डोगरी संस्था जम्मू पासेआ प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री अवार्ड कन्ने नवाजेआ गेदा ऐ ते जे में अपनी कविता जां गज़ल दी गल्ल करां तो थॉट्स जेह्ड़े न ओह् समझना ते बड़ा मुश्कल ऐ ओह् कुत्थूं औंदे न मेरे ख्याल च जेह्ड़ी साढ़े नेड़े घटनां घटदियां न जां जेह्ड़ियां मेरे कन्नै पैह्लें घटी चुकी दियां न जां कुछ चीज़ां में दूएं गी दिक्खा करना होन्नां तो उ'नें चीज़ें गी लेइयै मुतासर होन्नां काफी हद्द तक्कर में शुरू च ते उर्दू च लिखदा हा ते ओह्दे बाद में डोगरी च लिखना शुरू कीता तो उर्दू च में काफी लोकें गी पढ़ेआ लामा इकबाल गी पढ़ेआ मिर्जा गालिब गी पढ़ेआ ते उंदियां कविता ते बचपना कोला गै उंदियां गज़लां में मतियां पढ़दा रेहा ते मिगी लगदा हा कि एह् जेह्ड़ी राइटिंग ऐ एह् बड़ी मुश्कल जेही विधा ऐ पर पर ऐ बड़ी नरम ऐ नाज़ुक ऐ होर मज़ा बड़ी दिंदी ऐ होर राईम च जेह्ड़ी गल्ल अ सुननेआं आं जां पढ़ने आं ओह् असेंगी मता चिर चेता रौहंदी ऐ तो जेह्ड़ी प्रोज़ ऐ उसी चेता रक्खना क्हानी दे रूप च अस गल्ल बी करचै ते चेता ते रौहंदी ऐ पर बर्ड बॉय बर्ड चेता रक्खना बड़ा मुश्कल ऐ लेकिन जेह्ड़े गज़ल दे शे'र होंदे न क्योंकि ओह् सिर्फ दौ मिसरे होंदे न ते उ'नेंगी चेता रक्खने च असेंगी कोई मुश्कल निं होंदी ऐ अगर ओह् अच्छे शे'र होन अस अक्सर दिक्खने आं की लोग कुदै भाशन देआ दे होंदे न जां बोला दे होंदे न तो उनेंगी रपीट करदे न मेरे उप्पर जादा असर अगर डोगरी च में गल्ल करां तां कुसै दा मेरे पर असर निं ऐ मिगी लगदा की मेरी कविता अपने अंदर दा गै जन्म लैंदी ऐ पर इन्ना जरूर ऐ के अपने मित्तरें दोस्तें च जि'यां प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी न इ'नें मिगी काफी प्रोतोसाहन दित्ता प्रोफेसर शशि पठानिया जी न प्रोफेसर वीणा गुप्ता जी न इनें लोकें मिगी एह् जरूर आखेआ कि नेईं तुं'दे लेखन च बड़ी डैप्थ ऐ होर ख्याल तुंदा बड़ा डूहंगा होंदा ऐ कल्पना दी डोआरी बड़ी उच्ची होंदी ऐ ते मिगी निं पता चलदा की ओह् चीज़ां एह्दे च होंदियां जां नेईं होंदियां पर में लिखदे बेल्लै अपने आप गै जो मेरे अंदर आंदा ऐ बाकी में कोई इन्ना लेखन निं लिखदा में बड़ा थोह्ड़ा लिखना ते केईं बारी साल च चार पंज गज़लां होंदियां न कुसै बारी बीह् पं'जी होई जंदियां न ते जां कविता दी गल्ल करां तां कविता जेह्ड़ी ऐ ओह् मिगी अपने आप च इं'या लगदा ऐ की पूरी दी पूरी अंदर दा त्यार होइयै गै औंदी ऐ ते में उसी लिखन लग्गना ते ओह्दे बाद में उसी ओह्दा सिरलेख रक्खना जां उसी कोई नाम दिन्नां ते गज़ल दा कोई मिसरा दमाग च उतरदा ऐ ते ओह्दे पर में गज़ल दे बाकी शे'र बी आखना पर में कदें बी कुसै कैद च जां कुसै जोर जबरदस्ती कुसै लेखन च निं करदा में अपने आप गी बिल्कुल फ्री रक्खना हा इक्क चीज़ मिगी जरूर लगदी ऐ कि जेह्ड़ी शायरी ऐ ओह्दे लेई इन्सान दे अंदर दौं चीज़ां होनियां बड़िया लाजमी न इक्क ते ओह्दे अंदर इश्क जेह्ड़ा ओह् बड़ी जरूरी चीज़ ऐ दूआ ओह्दे अंदर दर्द दा होना दर्द दा एह् निं ऐ कि उसी चोट लग्गे जां उसी कोई तकलीफ गै होऐ दर्द दा मतलब होंदा ऐि ओह्दा अंदर जेह्ड़ा एहसास ऐ कुसै चीज़ गी मसूस करने दा ओह् बड़ा डूहंगा बड़ा गैहरा होना लोड़चदा ऐ बाकी गज़ल अज्ज ते असेंगी लगदा ऐ कि बड़ी आसान जेही विधा ऐ पर शुरू च मिगी बी लगदा हा कि बड़ा मुश्कल जेहा कम्म ऐ की के एहदे च कुछ बंदिशां होंदियां न जि'यां काफिया रदीफ दी बंदिश ऐ जां गैर बजन दी बंदिश ऐ ते उ'नें चीज़ें गी कन्नै कन्नै निभाना बी ऐ कन्नै कन्नै अपना जेह्ड़ा ख्याल ऐ उसी बी लोकें तगर पजाना ऐ में डोगरी च मधुकर जी दा आशिक आं मधुकर जी दा में अज्ज तक्कर में जिन्नियां बी कवितां पढ़ियां न मिगी निं लगदा की कुसै बी

बड़े अच्छे अच्छे पोएट न बड़े अच्छे अच्छे कवि न लेकिन मधुकर दा कोई मुकाबला निं ऐ गज़ल दी गल्ल करचै ते मिगी वेदपाल दीप पसंद हैन गै पर मिगी सब तू अच्छी जेह्ड़ी गज़ल दा तरीकाकार जेह्ड़ा अच्छा लगदा ऐ ओह् दर्शन दर्शी हुंदा लगदा ऐ दर्शन दर्शी जी न ओह् केह् करदे न कि शायरी च इक्क बड़ी नाजुक जेही न सिनफ ऐ ते उसी बड़े नाजुक तरीके कन्नै पेश करदे न मेरे इक्क दोस्त न यश रैणा जी ओह् बड़ी अच्छी गज़ल आखदे न सुरजीत होश बड़सली जी न ओह् बड़ी अच्छी गज़ल आखदे न ओह् साढ़े कोल अशोक अंबर जी न ओह् बड़ी अच्छी गज़ल डोगरी च आखदे न तो गज़ल दा इसलै कोई कमी निं ऐ साढ़े कोल वीरेंद्रकेसर होर हे उ'नें मेरे स्हाब कन्नै कोई छे कताबां उ'दियां छपी दियां न जिं'दे च चार ते प्योर गज़ल दियां उं'दियां छपी चुकी दियां न हून ओह् साढ़े दरम्यान ते हैन निं पर उंदियां जेह्ड़ियां गज़लां न ओह् बड़ी मुलायम जेही स्थिति असेंगी सुनने पढ़ने च मिलदी ही में ते एह् समझना कि गज़ल जां कविता एह् बधो बधी दी खेढ़ निं ऐ एह् आपमुहारे गै उगदी ऐ ते आपमुहारे गै अस इसी लिखने आं